औ हेलौ सार जोंहा बे माबा आङो नोंसिनि हटेलाव माबा चेक इन खालामहैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा ए चिनि सुबिदाफोर दं हटेलनि सुबिदाफोरा माबोरै रेन्टा बेसेबां बेफोरनि बागै आं एसे मिथिनो लुगैदोंमोन सार

ओमफ्राय जानायालाय जोंनि गोसोबायदि मोनजागोन नामा जेनोबा जों जेखौ जानो लुबैयो बेफोरखौ मोनजागोन नामा होनबाथ' बेनि थाखाय एक्सट्रा माबानिफ्राय गारनांगोन जाबाय पकेटनिफ्राय

ओमफ्राय जेन'बा आं दिनै थाङोबा माब्ला चेक इन खालामहैनांगोन चेक इन खालामनायाव ओमफ्राय दा अनलाइन चेक इन बानायोबा एक्सट्रा माबा दानगोन नामा फैसा दे होनबालाय सार बेखौनो मिथिनो थाखाय हरदोंमोन आरो आं